ہیلو کیا آپ امیزن کسٹمر سروس سے بات کر رہے ہیں میں کچھ دن پہلے امیزن ایپ انسٹال کر رہا تھا تو مجھے ہیڈ فونس دکھائی دیا جو کہ پانچ ہزار روپے کا تھا میں وہ ہیڈ فین آڈر کر دیا لیکن جب آج وہ ہیڈ فون مجھے ملا تو میں بہت اداس ہوں کیونکہ مجھے بہت ساری اس میں پرابلم پائی گئیں جو کہ میں نے نوٹ کر کے رکھی ہوئی ہے نمبر ایک یہ بہت بھاری ہے اور اس سے میں میرا سر درد کرنے لگتا ہے دوسرا ان کے اسپیکر بھی کافی اچھے نہیں بہت بیس اس کا بہت بیکار والا ہے گھٹیا کوالٹی نمبر تین ان کی پیکنگ بھی اچھی نہیں لگتی لگ رہا ہے یہ کوئی پھٹے ہوئے پہلے سے ہی کسی نے اس کو استعمال کیا ہوا ہے نمبر چار یہ موبائل سے جلدی کنیکٹ نہیں ہوتا کافی محنت کرنے پڑتی ہے کافی بار مجھے جو ہے سوئچ آن سوئچ آف کرنا پڑتا ہے اس کی وجہ سے میں بہت ایریٹیٹ ہوتا ہوں مجھے لیکچر سننے ہوتے ہیں مجھے کافی دیری ہوتی ہے میری کلاسیز ہوتی ہیں آن لائن ان سے اور نمبر پانچ کہ ان سے کانوں میں درد ہونے لگتا ہے مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ ان کو خرید کر میرے پیسے ضائع ہو گئے تو پلیز یہ ریٹرن کر لیجیے اور مجھے میرے پیسے واپس کر دیجیے شکریہ